हैल्लो हां हांजी हां हांजी जिल्लै जिल्लै मर्जी आई जाओ सर नेईं चलो टैम कड्ढी लैगे ऐसी गल्ल नेईं ऐ तुस दस्सो के कदूं आना तुसेै ते अस उस्से स्हाबै दा अस टैम कड्ढी लैन्ने कोई गल्ल निं सर कर देगे तुसें कोई गल्ल निं ओह् गड्डी गड्डी है केह्ड़ी थुआढ़ी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं एह् ओ सब कुछ कर लेगे सब किश कर देगे तुसें तुस ओह्दी चिंता निं करो तुस आने आने आह्ले बनो कदूं आना तुसें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आई जाओ जिल्लै जिल्लै जिल्लै मर्जी आई जाओ